हेलो हाँ जी मि हाँ जी हाँ जी हमारा आपका पहले भी बात हो चुका है ये मैथिली भाषा को लेकर हम लोगों को कुछ अपना ये जो ओरिजिनल लैंग्वेज है हमारी मातृभाषा है उसको लेकर हम लोगों को उत्थान करना पड़े यानी सोचना पड़ेगा इस भास भाषा को हम कैसे आगे बढ़ाएँ इसमें कुछ अच्छे पोयम्स लिखा जाए कुछ अच्छे नोवल्स लिखा जाए इस भाषा में जिससे ये अन्य लोग जानें इस भाषा को कुछ इस पर सीरियल बने मूवी बने इस भाषा पर अगर इन सब चीजों को आप एक अच्छे यानी प्रोड्यूसर हो आप एक धनीमनी गाँव के व्यक्ति जिसमें इसमें खर्च कर सकते हो इसमें लगा सकते हो आप लोगों को कंविन्स कर सकते हो जो इस हमारी भाषा को मैथिली को एक मुकाम मिले जिसके कारण ये हो सकता है तो आप अगर इन चीजों में आप इन चीजों को अगर मेरी बात से सहमत हो तो सर आप अपना एक वो बताएँ जो हाँ अगर मैं सहमत हूँ या कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं इस चीजों में बताइए सर मैथिली भाषा को हम एक मुकाम पर ले जाना चाह रहे हैं यही मेरा नहीं नहीं हम मैथिली हम हम मैथिली भाषा के ही हमारी मातृभाषा यानी हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है वो मैथिली भाषा हिंदी हिंदी के साथ हमारा मैथ मैथिली एक गाँव में जो बोला जाता है गाँवों में जिलों में जो बोला जा हमारे तरफ बोला जाता है उसी तरफ से मैं बाहर रहता हूँ लेकिन मैं कंफर्टेबल होता एक म मधुरता मिलता है अपनी मैथिली भाषा में यही है हम्म

समस्तीपुर सीतामढ़ी हाँ हाँ तो वही मेरा वही कारण था हम अपने लैंग्वेज को या हम अपनी भाषा को जो एक नया जो प राष्ट्रीय पहचान मिलती है उसमें दिलाया जाए एक हमारा भाषा को सब जानें हमारे भाषा के बारे में जानें हमारे कल्चर भाषा से ही हमारे कल्चर को पता चलता है तो हमारा कल्चर भी उसी से पता चलता है तो इन चीजों के लिए हम मैं मैं मैथिली लैंग्वेज को आपको बोल रहा हूँ जो प्रमोट करिए आप आप एक फाइनेंसर हैं तो आप आप एक गाँव में अच्छे रु रुतबा रखते हैं जिले में अच्छे रुतबा रखते हैं

हाँ जना की करलछी जना हाँ ठीक छी तो ये सब मैथिली लैंग्वेज यही तो होगा मैथिली लैंग्वेज आप देख के आप हमको बता दीजिए ठीक है